جی نہیں ہندوستان میں فنکاروں کو کو خاطر خواہ اہمیت اور موقع نہیں دیا جاتا مجھے لگتا ہے کہ ان کو مو موقع دیا جاتا ہے